हय हय कास्ताद किचन

आ आमचें न्ही हांगा हॉटेलान सामकें म्हाणटा प्रसिद्द म्हणटा तशें आमची थाळी आनी दुसरें म्हणजे चिकनान भितर म्हणटा तशीं जाल्यार शाकोती आनी वेगळें वेगळें सारकें फ्रेश नुस्तें जे आसा पळय तें आमच्या हॉटेलान मेळटा तुमकां कितून जाय आशिल्लें थाळीं जाय आशिल्ली चिकनान जाय आशिल्लें काय नुस्त्यान कितें जाय आशिल्लें

हय हय सामकेंच फ्रेश आसता सामकें ताज्जे गरोन हाडिल्ले नुस्तें आसता सकाळ फुडें येता आनी तेंच आमी शिजयतात म्हणटगीर आमचें तें सामकें फेमस

रातचीं ते अकरा म्हणल्यार चालू उरतां सकाळचें आमचें आठांक सुमार पूण तुमकां जेवणांक समज येवंक जाय जाल्यार दनपार आनी रातचें तुमी येवंक शकता तुमकां केन्ना येवपाक जाय आशिल्ले जेवणांक

हय आ हा आमचें किचन सारकें सातांक सुरू जाता म्हणटगीर साताच्या नंतर तुमी अकरा मेरेन केन्नाय येवं शकता तुमकां तुमकां जाय तें जेवण तुमकां मेळटलें तुमचें अशें स्पेशल कितें फिश बी आयटम तसो किदें आसा तुमचो

हय हय बरें तुमकां जाय तेन्ना तुमी येयात जाय तेन्ना आयली म्हणटगीर तुमकां जाय तशें आमी करूनय दिवं शकता जर तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार नुस्तें हाडून आमी दाखयतली तेन्नाचें तेन्ना तुमकां आमी तें शिजवोन दितलीं तुमकां जाय त्या पद्दतीन हय तुमकां जाय तेन्ना बरोबर येयात येयात केन्नाय येयात